जंहिं बैंक में मुंहिंजो खातो हुओ मूंखे हुन मां घर लाइ लोन खपंदो हुओ त मां हिकु दफ़ो वई हुअमि त हुननि मूंखे सॼी लिस्ट ठहे ॾिनूं अऊं हुन लिस्ट न अनुसारु मां पंहिंजा सभु काग़ज़ खणी वियमि त ॿिए ॾींहुं हुननि मूंखे ॿिया ॿिया बि काग़ज़ ॿुधायूं त मां उहे बि खणी वियमि ऐं टे ॾींहं त जॾहिं मां वियमि त उन्हनि मूंखे हिकु त लाइन में हेॾी देरि बीहारे छॾूं ऐं हुन खां पोइ जेके हुते स्टाफ वेठा हुआ हुननि जो ॻाल्हाइण बि मूंसां बराबरि न हुओ हुननि मूंखे हेॾी देरि लाइन में बीहारयो हुन जी वजह सां मुंहिंजो हेॾो वक़्त बि बरबाद थी वियो मूंखे अॼु ॾींअं ताईं इहो अफ़सोस आहे त मां हिन बैंक में अॼायो पंहिंजो खातो खुलायो